ओइ नोंथां आदसा ओइ मोजां नोंथां मोजां खबराबो मोजां औरा नोंथां खालामनोलाय सानदोंमोनलै आमफ्राय माथो गायसे गायनानै देरनानै माथो बारहुंखाफोरजों स्र बायनानै लस जानायखौबो खोनादां निउसआव औरा नै फांफायावनो दामानि बर्थ'मान फांसेयावनो फन्सास थाखा लायो जाहैबाय दामा बिदि सोलिगासिनो दं आरो ना फांसेआवनो फन्सास थाखा गायनाय बोथोराव नोंथाङा गायनो हागोन जेनोबा दस बिगा सय बिघा फास बिघा बेबायदि खालामना गायनो हागोन नोंथां औ औ जेनेबा नोंथाङा नोंथाङा जुदि गायथारनो गोसोब्ला आं नोंथानो जोंनि गामिआवनो सासे फानग्रा दङ औ फानगासिनो बिथाङा मानि फांसेआव फन्सास थाखा लादों आरो आरो जुदि नोंथाङा बुरजा लाङोब्ला डिसकाउन्टबो मोनलांगोन फन्सास थाखानि जागायावहाय सल्लिस थाखा मोनलांगोन फांसेआव आरो नोंथाङा दा फांबेसे लाङो इयो नोंथांनि गोसो जाहैबाय दा नोंथाङा फांबेसे गायनो सानदों जेनेबा बिसिबां बिगा गायनो सानदों ए औ डिसकाउन्टखौलाय दे आं एसे रायज्लायना होनायसै जुदि नोंथाङा दस बिघासोनि लाङोब्ला आमफ्राय माबा एसे खमआवनो मोनलांगोन जायहग नोंथाङा सिन्था खालामनो नांला आं डिसकाउन्टाव एसे रायज्लायना होनायसै दा नोंथाङा लांमार खागोन दा आदसा गयखौहाय गयखौ गायनो हायोबालाय सिन्था गैयालै नोंथां थाखायानो थाखा ए गायनाय गायनाया दा गायनाया एरैबादि खालामदो नोंथां मानि गायनाया जाहैबाय एसे सिगाङाव हाखौ एसे साफा खालामग्रोदो आमफ्रायो सानैसो हाजिराफोर लादोरा नोथां जेनेबा सानैसो हाजिरा लाबाय आमफ्रायो जेनेबा सिदा सिदा खदालजों जावग्रोबाय जाव जावनानै गायबाय आरो गायनायनि उनावहाय जेनेबा सानथाम सानब्रैनि उनाव हासार होबाय जेनेबा हासारबो बायदो नोंथाङा हासार एसे बायनानै होदो आरो मोजां खालामदो आरो गायखांनानैहाय नोंथाङा बिदि खालाम मानि बेरा दुमना हो बेरा दुमना होब्ला बोरमाबो हाबनो हानाय नङा मोसौबो हाबनो हानाय नङा आदसा औ आदसा नोंथा नोंथाङा बिदिब्ला बिदिनो खालामदो बेरा दुमना होदो बिनदास आरो एसे हासार औ दे उनाव खबर मोनलायगोन